हम्म हम्म

मुंहिंजो लैपटौप ख़राबु थी वियो आहे मुंहिंजो लैपटॉप ख़राबु थी वियो आहे उन में रिपैरींग कराइणी आहे त उन खे कराइण में तव्हां सां मिलिणो आहे ऐं इन में छा छा मिस्टेक आहे कीअं आहे उन जे बारे में तव्हां ॿुधाए सघंदव ठीकु आहे मां कोशिश कयां थो हीउ कंप्यूटर

हा मुंहिंजे कंप्यूटर में जेकी आहे मिस्टेक हिक त हीउ सिलो थो हले ऐं हिन में छा छा करिणो पवंदो ऐं कॾहिं कॾहिं स्पीड सुठी थी हले कॾहिं कीअं थो हले उन जे बारे में मूंखे छा करिणो पवंदो मां आदिपुर में रहंदो आहियां सिक्स्थ बी में हा स्लो थी वियो आहे साईं कॾहिं कॾहिं हलंदे हलंदे हा कॾहिं कॾहिं हलंदे अटिकी थो पए वरी हले थो कॾहिं कीअं थो थिए त उन में मूंखे कीअं ख़बर पए थी घणो ख़र्चो आहे छा आहे कीअं आहे

हम्म हम्म पोइ इन लाइ उन लाइ छा करिणो पवंदो पाण खे

अच्छा हम्म इन खां पोइ भई तव्हां खे कीअं लॻंदो बि स्पीड फास्ट हलंदी के न हलंदी यां वरी तव्हां थोरे टाईम खां पोइ चओ भई हिन वरी ही सामान जो अॼु खपंदो वरी ही करिणो पवंदो

अंदाज़नि थोरो ख़बर पए के भई ही हिन खे भई ह जेतिरो कंप्यूटर आहे उन जी क़ीमत जे अनुसार एटी सेवंटी परसंट थी वञे पोइ मूंखे मतिलबु कहिड़ो हा ऐं उन में गेरंटी केतिरी उन में भई जेको सामान विझंदा भई उन जी कुझु त टाइम पीरियड हूंदो न भई हेतिरी लि लिमिट भई

थोरो कुझु तव्हां घटि न थी सघंदो या हा हम्म

चारईं चार वारंटी ऐं गैरंटी में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे

ठीकु आहे हलो तव्हां खे टाईम हुजे त मूं वटि अचिजो पोइ आम्हूं साम्हूं वेही करे ॻाल्हाईंदासीं ठीकु आहे भले ठीकु ठीकु आहे जेको बि हूंदो आम्हूं साम्हूं वेही करे तव्हां अचो तव्हां अचो त पोइ ॻाल्हाईंदासीं